औ आं जुथा फानग्रामोन दङ मोननो हागोन गासैखौबो मोननो हागोन गासैबो साहसफोरा जाहैबाय माखासे फाइभ हानद्रेद आरो फाइभ हानद्रेद सिक्स हानद्रेद सेभेन हानद्रेद ओइद हानद्रेद गासैबो दंजोबो आरो मा दिसखाउन्टआथ' मोननो हागोन मोननो हागोन दिसकाउन्टखौथ' मोननो हागोन औ दिसकाउन्टआ बेफोरो नाइकि नियावहाय थ्रि पारसेन्टल' मोननो हागोन आरो एदिदास नियावहाय थेन मोननो हागोन आरो

औ औ औ दङ बेयो दङ औ दङ बेबो दङ मोननो हागोन औ औ मोननो हागोन औ बेंथ'लावनो बेंथ'लाव ओरै सोनाबजोंहाय औ सोनबाजोंहाय लांफैगोन दा नोङो

औ बेनो बेनो औ औ औ बेलासियाव फैनो हागोन नोङो दा औ बेलासियाव बिदिनो टिनथानिफ्राय सातथासिम थागोन आं ओं सातथासिम थागोन फुङावहाय आङो साराय आदथानिफ्राय खुलिनानै ओरैनो साराय दसथासिम थायो आरो बेयाव आंखौ लोगो मोननो हागोन औ औ औ ओ मोननो हागोन मोननो हागोन माब्ला फैगोन ओरैनो औ औ दे दे दे